सिरां जिल्लायाव गायनाय गिबि आबादफोरा जादों माइरं खुसेर गम आरो माइरं एबा दालिफोरबो गायनाय जायो माब्लाबा माब्लाबा समाव बिदिनो फाथो फोनाय जायो आरो गोबां मैगं थायगंफोर जेरैबादि लाफा मुला आरो दुन्दिया आलु बायदि बायदि आबादफोर एबा फिथाइ सामथाइफोर गायनाय जायो आरो बेनि गेजेराव बांसिन डिमाण्ड गोनां फिथाइआनो जाहैबाय फिथाइ एबा आबादआनो जाहैबाय माइखौनो बुंनो हायो आरो बेजों लोगोसे गमफोरखौथ' बांद्राय गायनाय जाया थेवबो दालिफोरखौ जोङो गोबां डिमाण्ड गोनां होननानै बुंनो हायो सिरां जिललायाव दालिफोरखौ हायाव फोनाय जायो सिरां जिललायाव जेरावबो फोनाय जायो जानायालाय आरो बेजों लोगोसे माइरं दैरं फाननाय खान्थियाबो दायो माइरंआ एबा माइरंनि बिथिंआव माइरंआ गोबां डिमाण्ड गोनां जाबाय दायो गोबां प्रायस आ बारायबोगासिनो प्रायस रायज जों बेबादि जागासिनो दङ माइरंनि बेलायाव आरो माइ आबादनि थाखाय दैज्लां बोथोरा साबसिन जेराव दालि दालि फोनायनि थाखाय एबा दालि गायनायनि थाखाय मेसें बोथोरा साबसिन जायो बेनि अनगायैबो माखासे आबादफोर जेरैबायदि खुसेर बायदिफोरखौबो मेसें बोथोरावनो बांसिनै गायनाय जायो